तुमकां खबरूच आसतलीच की उदक हें मनशाक कितलें गरजेचें आसा तें उदका शिवाय आमचे कशेंच जायना सकाळीं उठ्ठा आसतना उदकाची गरज रातची न्हिदता आसतना पसून उदकाची गरज आसता सकाळी फुडें सगळी सकाळची तुमची कामां करतलो जाल्यार तुमकां उदक जाय मागीर चा जाय मागीर जेवण जाय मागीर उदक पिवपाक जाय ऑफीसांत वतना उदीक व्हरपाक जाय उदीक पिवपाची गरज आसा परत घरां येयले उपरांत परत न्हांवपाक पिवपाक सगळें उदीक उदीक उदीक उदीक ना जाल्यार प्रॉब्लेम हो जातलोच तेन्ना जाले फाटले चार दिसान दोन दिस उदीक नासले कितें तुका सांगूं अशें त्रास जाले आमगेरसून आमकां दुसऱ्यांगेर वयचें पडले कित्याक उदीक सोदपाक तेंच्या कडल्यान दोन दोन बालद्यो उदीक हाडचें पडले आनी उदीक ना जाल्यार मनश्याक खुबूच त्रास जाता बायल घोवाचेर तिडकता घोव बायलेचेर तिडकता कित्याक उदीक ना म्हणून उदीक ना जाल्यार भुरगीं घरा कडेन सारकी रातचीं न्हिदनात सुद्दी सुद्दा कित्याक तेंका झेम पडना उदका उदीक एक सारकें इतले गरजेचें तेन्ना सरकारान कि ह्या उदका खातीर कितें तरी करपाकच जाय आयज आमची म्हादय म्हादय सद्द्या कर्नाटकान वळील्ली आसा ते खातीर सरकारान सुद्दां ह्या म्हादयचेर किते तरी नियंत्रण करपाक जाय आनी कर्नाटकाच्या सरकाराक सांगपाक जाय बाबा हे आमचें गोंयचेच उदीक गोयांकूच येवपाक जाय तुमी थोडे व्हरा कांय प्रस्न ना म्हणल्यार आमचें पंच्चात्तर टक्के तरी गोयांत येवपाक जाय धा टक्के पंचवीस टक्के तुमी व्हेल्यार काय ना ते उदका बाबतीन आमकां परत आमचे शेतां भाटाची उदरगत जातली नाल्यार आमची शेतां आसून काय फायदो जावचो ना तेन्ना उदीक हें मनशाक शेतकाऱ्याक सगळ्या सगळ्या लोकांक इतले इंमपोर्टंट तेजी जतनाय करची आनी उदक वापरता आसतना सुद्दां तेची जतनाय करची उदीक थोडें थोडें यूज करचें तेचे भरपूर प्रमाणांत वापर करचो न्हू तेचो ते उदक पिड्ड्यार करचें न्हय अशें म्हाका दिसता